गोंयकारांक नुस्तें लागता खंयूय वच ताका नुस्तें जायच पूण बेंगलोर रावलें जाल्यार नुस्तें खंयच मेळना मेळटा जाल्यार तें शेळिल्ले मेळटा नाजाल्यार तूं म्हणूंक शकता एक्शपायडी डेट एक्शपायडी जाल्ली तारीक अशे टायप ना नाजाल्यार नुस्तें अशें मेळटा न्हंयेंतलें तें न्हंयेंतलें नुस्तें दर्यावाल्या नुस्त्या नुस्तें खावप्यांक खंय आवडटा बरोबर न्ही म्हनून हांवें चिंतलें म्हाजे दोळे तर सामके बाविल्ले तोणूय सामकें बावलें नुस्तें ना परत गोंयांत गेलें जाल्यार मम्मा बेश्टी तापयतली म्हणून म्हटलें हांव पोंडीचेडीचेच भोंवडेक वचूं म्हुणोन आनी हांवें ती ट्रीप मुद्दम जी भोंवणी जी आशिल्ली ती मुद्दम पोंडीचेडीक केली किद्याक म्हाका फक्त नुस्तें खावपाक जाय आशिल्लें तें मागीर खंयचेंय हॉटेल जावं ते फ्रेंच कॉलनीज म्हूण मुद्दम फेमस आसा वायट फ्रेंच कॉलनीज म्हुनून आनी त्या खातीर हांव पोंडीचेडीची हांवें भोंवणी घेतली सगलें भोंवलें बिवलें आनी मागीर थंय पयलें आशिल्लें तें तुमकां दनपारां तें नुस्तें सहसा दिनात तें तुका मुद्दम पोंडीचेडी मुगो हें दिता किदें तें थाली दिता ऑनली वेज आ दनपारा ओन्ली तुका थालीच मेयटली वेज आनी तातूंन फक्त बरे बरे गरम रायस मागीर केळाच्या पानार आनी मागीर दोन चार भाज्यो पापड सामके व्हडले व्हडले केन्नाय पयल्यार पय तूं सावताचे पापड अशे पुरी कशी आसता हांयें पयले फावट ते पुडी कशे पापड पयले फावट थंय पयले म्हटले आतां नुस्त्याचे जेवण ना हें हांव भेरेलें सामकें हांवें वचून मागीर सांचें म्हटल्यार सोमतेंच फ्रॅश कॉलनीन वच्चेंच पडटलें किद्याक म्हाका नुस्तें जाय आशिल्लें आनी थंय वचून रातचें हांवें सुंगटां तीं नांवां मागीर कसलीय आसूं येवें येवें येवें सुंगटां वों वों वों सुंगटां वों वों वों गालीक सुंगटां अशे तरेन नांवां आशिल्लीं हांवें चार पांच खालीं ऑडर करून हांवें आनी म्हजे इश्टान आनी खरेंच तेज्या मागीर मातशें मोटें जालें खरें पूण हां धादोस जालें की म्हाजो ट्रिपाचो म्हाजे भोंवणीची सक् यशस्वी जाली म्हणून ही भोंवडी यशस्वी जाली म्हुणोन